سات جنوری انیس سو ستانوے اٹھائیس دس انیس سو ننیانوے بیس دس انیس سو پچیانوے انیس دس انیس سو ترانوے پندرہ چار انیس سو تہتر